हाँ गाँव में कई खेल खेले जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से क्रिकेट बॉलीबॉल होकी सतुल्य इत्यादि हैं मैंने गाँव में गाँव के छोटे छोटे बच्चे एकत्रित होकर खेलते हें इनमें से हमने भी कई बार क्रिकेट खेल खेला है और क्रिकेट में हम सारे दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलते थे बॉल के लिए पैसा इखट्टे करते थे और बॉलीवॉल भी खेला है बॉलीवॉल में मैं मेरे दोस्तों के साथ कई बार खेला हूँ और मुझे मेरे दोस्तों के सात खेलना बहुत पसंद है गाँव में ज़्यादा संख्या में दोस्त एकत्रित होते हैं तो खेल में अत्यधिक रुचि होती है